आंनि मेथाइ रोजाबनायाव आं जथेस्त' गोहो नांगौ गोहोखौ आं होयो जि इसोरा आंनो मेथाइ रोजाबनो मोनसे गोहो होदों मोनसे गारां होदों बेखौ लानानै आं बेखौ लानानै आं आरामसे माने रोजाबनो नाजायो आरो आरो ओंथिफोरखौ जे ओंथिफोर सोयोब्ला गुसुं ओंथियावनो गुसुं मोनसे सोदोबावनो जे गोबांथार ओंथि जों खोन्थानो हायो दिन्थिनो हायो बेफोर ओंथिखौ जों सोयो जे ओंथिफोरखौ जों माने खोनाब्लानो ओरैबायदि माने गोजोन्नाय ओरैबायदि जों गोसोआव गोजोन मोनो बे ओंथिफोरखौ जों सोनानै जों देंखोखौ बोनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जों माखासे सोदोबफोरखौबो बेबादिनो जों खालामनाय जायो